अथी केना होइत छै यए अथी रौद रहैत छै फसल फसलमे जेनाकि धान भेलै ताहिमे रौदी आबि जेतै तऽ खराब भए जेतै पानि एतै तऽ फसल बढ़िआँ होइत छै यए धान भेलै गहूँम भेलै मूँग भेलै टाइम टाइमपर पानी आबैत छै तऽ फसल बढ़िआँ भेल नहि भेल पानी तऽ सुखाए गेल खराब भए गेल तऽ ओहिसँ नइ होइत छै हए बढ़िआँ नहि होइत छै हए तऽ रौदा फसल जे छै से रौदेपर ने होइत छै पानिएपर ने होइत छै टाइमपर पानि एतै टाइमपर रौद एतै तब ने ओ फसल बढ़िआँ होतै तब नऽ फसल बढ़िआँ होतै नहि तऽ नहि होइ छै सुखाए जाइ छै रौदा जाइ छै नहि पानि भेलै टाइमपर पानि आबि गेलै तऽ फसल बढ़िआँ भए गेलै टाइमपर पानि नहि एलै रौदे रहलै तऽ सभ अथी सुखा जाइत छै खराब भए जाइत छै यए कोनो कामके नहि रहलै तऽ इएह खातिर टाइम टाइमपर सभकिछ रहैत छै तऽ बढ़िआँ रहैत छै यए